ہیلو جی بولیے کون جی جی جی بات کر رہے ہیں بولیے اچھا اچھا ہاں کیا بات ہے بولیے نہیں اصل میں کل سائڈ پہ گیے ہوئے تھے تو سائڈ پہ کام کر رہے تھے کہیں پر اچھا کب سے یہ موٹر پھونکا آپ نے پلک ولک چیک کیا تھا اچھا اچھا اچھا ہاں ہاں وہ تو جانتے ہیں نہیں نہیں وہ صحیح ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نا وہ پلک وغیرہ چیک کیا تھا کی نہیں وہاں سے چیک کر لیتے نا

نہیں اگر بورڈ سے خراب ہے نہیں اگر بورڈ سے خراب ہے تو وہاں سے صحیح ہوجائے گا لیکن اگر موٹر کا فالٹ ہو یا پھک گیا ہو تو موٹر چینج کرنا پڑے گا یا موٹر کو لے کر جانا پڑے گا ٹائم لگے گا اس میں ہاں ابھی آتے ہیں تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے چلو رکھتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے اوکے